महाराज अस जंदे बैट बाॅल खेढने गी कुदैं जागतें गी कुदै लगदी ते इयै देसी कारियां करदे इयां लग्गियां कुदै कुदै ते देसियां कारियां करने अस इयां बड़ा किश करदे जागत फ्ही जैदा लग्गियां हस्पताल कछ उत्थै हस्पताल कछ पता किन्नै कोई पंज्ज मैंट लगदे पंज्ज मैंट लगदे उप्परै गी जाने गी उपर कोई जित्थै ग्राउंडा दा उत्थै पंज्ज मैंट लग्गी जंदे न हस्पताल जाने गी हस्पताल च डाक्टर स्हेई स्हेई बंदे ओह् पैसे नेईं बी लेते दे होन तां आखदे कोई नीं कल्ल देउड़यो अस केह् सुनां तुसैं गी बड़े स्हेई डाक्टर न साढ़े जां लग्गी जा कुदै फ्ही कुदै अस दूर गेदे होन खेढने गी अस देसी कारी बरती बेल होंदी देसी कारी होंदी ओह्दी होंदी बेल बेल मलदे थोह्ड़ी बेल मलदे थोह्ड़़ी जित्थै लग्गी दी होंदी उत्थै लांदे थोह्ड़ी कुदै जैदा जागतें च लड़ाई शड़ाई होई जा कुदै बैटे दी देई ओड़न अध्दे जागत जंदे नस्सी अध्दे जंदे रेही जेहका रौंह्दा उ'ऐ फसदा बिच एह् नीं करना होंदा लड़ाई करनी गै नेई खेढदे बेलै लड़ाई करनी गै नेईं कुदै लग्गै ते साथ देना जगतें दा लग्गैं कुदै हस्पताल लेई ओड़ना फटा फट कुदै देसी कारी करी ओड़नी जाग्त जंदे रौली पांदे बड़ी इ'यां भाई सेई सुना अज्ज कल्लैं दे जाग्तें गी रोह् गै बड़ा इक दूए गी मारदे खेढदे बेल्लै केह् करचै कुदै लग्गी जा बाॅल बज्जै कोई नस्सी जंदा कोई कोई जागत हैल्प करदा जंदे अस्पताल लेई जंदे उसी

पैसे ने मैच लांदे लगदी जागत पैसे ते लेई गै जंदे न लगदी अद्धे जागत जंदे उसी लेइयै अध्दे गै जंदे केह् करना महाराज तुस गै सुनाओ फ्ही केह् करचै फ्ही स्हेई करदे जाग्त जां गलत करदे जगतें जे साथ देना होऐ तां कुदैं लग्गी जा अस्पताल लेई जाना अस्पताल साढै कछ ओह् ग्राउंडै कछ अस्पताल उत्थै लेना चाहिदा जागत जुगत लेई जंदे फटो फट जियां ओह् ऐ लेई जाने उपर अस्पताल गए उत्थैं अस्पताल जगतें गी पट्टी शट्टी कराई फ्ही अपना बठाया बक्खी खेढने गी फ्ही अस कल्ल गेदे हे खेढने गी कैच आया थल्लै हा पत्थर ते बांह् गी लग्गी असें थोह्ड़ा रैस्ट दिता उसी असें देसी कारी कीती ओह्दी नुआढ़ी कीती असैं देसी कारी थोह्ड़ा उसी फर्क पेई गेआ अस फ्ही बक्खिया बेहियै खेढना लग्गी गे उसी असें फ्ही खेढी खाढी गे फ्ही उसी अस्पताल लेतां असें पट्टी शट्टी कराई उसी तेलुं जाइयै लैता ओह् फ्ही घर पुजाया असैं फ्ही तैलूं जाइयै अस अपने घर गे अस गेदे हे बड़ले दा ते असें गी गालीं पौनी हीं असैं केह् तरीका लाया अस लेइयै घर उसी अस थाह्र लेइयै अस्पताल कछ उसी दो त्रै मैंट लग्गे लग्गिया सिर गै फट्टी गेआ कुसै दा ढेइयै लग्गी जा कुदै ते ढेई जान कुदै जागत ढेई जान ते उ'नें गी लग्गी बी ते लग्गी तां फटो फट गे अस अस्पताल लेइयै उ'नें गी पट्टी शट्टी कीती असें ते गे उठी अस अपने